मोनसे खामानि महरै ना हमनायनि सोमोन्दै मेहेर गोनांसिन मुवायानो जादों जेखाइ खबाइ सेन आरो जे बायदि बायदिफोराव ना हमनायाव बाहायो आरो ना हमनाया जाबाय मोनसे आरो गोबां खामानिफोरजोंनो रुजुजाथावै मोनसे आलादा खामानि ना हमनाया मानोना जोङो माखासे गाव गावनि खामानिफोरखौ गारनानै गारनानै थांनानै आरो नाखौ हमनो थाङो आरो जों नाखौ ज' जयै हमनो थाङो एबा नाखौ लायनो थांनायावबो जोङो जोंनि साफा सानै ज' लोगो लानानै आरो गामिनि माखासे मानसिफोरजोंबो जयै ना लायनो थांनाय जायो आरो नाखौ जों सारनो लायनो थाखाय जोङो ना सारनो थाखाय माखासे मुवाफोरबो लांफानाय जायो बे मुवाफोरानो जादों जेरै ना सारनो थाखाय गामला आरो खदाल सिखा बायदिफोरखौबो लांफानांगौ जायो ना सारनायनि सिगां जोङो आलि खोनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो दै थांनो थाखाय दैखौ एबा सारगारहरनो थाखायबो मोनसे आलिखौ थेनानै लामा बानायनांगौ जानानै फैयो